हाँ हमें तो मैडम छुट्टी चाहिए हॉस्पिटल से अब इतने दिन हो गए हमें एडमिट हुए यहाँ पर और तबीयत भी हमारी ठीक है हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द घर चले जाएँ हम अभी तो अब हमको तो नार्मलय लग रही है अब आप ही चेक कर के बता सकती हैं हमारी तबीयत तो हमको ठीक लग रही ही कितने दिन हो गएँ हमारे रेस्ट भी हो गया है आपरेशन हुए भी लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से हमें घर जाने के लिए मिले एक तो यहाँ पर अब सब व्यवस्थाएँ भी हो रही हैं खाना भी आपका अच्छा नहीं मिल रहा है हैं कोई चेक करने भी नहीं आते हैं यहाँ पर और बहुत परेशान हूँ मैं हम तो अभी यहाँ से जल्दी से जल्दी चाह रहें कि घर चले जाएँ नहीं नहीं मैडम हमको तो हमारी तबीयत अच्छी लग रही है और अब हमको घर जाना है अब तो हम यहाँ से तंग आ गए हैं बहुत ज़्यादा आप हमारा बिल फाड़ रही हो बस हो गया हमारे इतने पैसे लग रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी घर जाना चाहते हैं नहीं मैडम हमको तो जल्दी से जल्दी घर जाना है हम यहाँ बिल्कुल किसी चीज़ की भी यहाँ पर देख भाल भी ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ ना खाना मिल रहा ढंग का ना कोई आपकी चेक करती मैडम नर्स लोग बिना कोई चीज़ हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं साफ़ सफ़ाई भी नहीं रह रही है तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ परेशान हो रहे हैं जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हमें ठीक है मैडम लेकिन वही हम यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गएँ हमें तो जल्दी जाना है अपने घर अच्छा ठीक है